हां जी महाराज ऐसा बिलकुल हे कि जेह्ड़े साढ़े परानियां कापियां न जेह्ड़े साढ़े पराने फोटज न उं'दे कन्नै साढ़ी बड़ी ज्यादा यादां जुड़ी दियां न इन्ने फोटो न ते ओह् बी मतलब बच्चे अज्जकल ऐसे कि जेह्दे कन्नै साढ़े फोटो जेह्ड़े होर अच्छे लेकिन जेह्ड़े साढ़े पारने फोटो होंदे न उं'दे कन्नै साढ़ी सच गै बड़ियां यादां न बड़ियां सारियां यादां जुड़ी दियां होंदियां न कि अस आम जेही इ'यां जेह्ड़ी ओह् गल्ल बक्खरी ऐ कि ज्यादा होंदी इं'दी कलेरिटी घट्ट होंदी ऐ फोटुएं दी जेह्ड़े जेह्ड़े नमें फोटो होंदे न ते उंदे कन्नै बी यादां जुड़ी दी होंदी न लेकिन साढ़े जेह्ड़े न्यू डिजिटल टैकॅनालिजी आई दी ऐ हून साढ़े दे टैम च ते एहदे कन्नै एह् ऐ कि सानू बड़ी सारी चीजें दा प्लस पवाइंट फायदा थ्होंदा एह्दे कन्नै साढ़े फोटोज होर ज्यादा अच्छे लगदे वेल्यूवल जरूरतमंद लगदे कि हां भाई इ'यां इ'यां इस फोटो च जेह्ड़े पराने परानियां जेह्ड़ियां साढ़ियां चीजां न जेह्ड़ियां यादां न जेह्ड़ा उ'नें फोटो बिच्च समाई दियां न ओह् बड़ियां ज्यादा जरूरी न उ'नेंगी अस नमां डिजिटल साढ़ी ऐसी डिजिटल स्किल्स न कि अस उ'नेंगी होर बी अच्छा बनाई सकने आं हून चाहे अस कुदै गेदे होगे चाहे साढ़े कुतै जाने दी गल्ल होऐ चाहे जेह्ड़े पराने फोटो न उं'दी ते कोई गल्ल गै बक्खरी ऐ भाई जी जित्थे मर्जी तुस जाओ जेह्ड़े साढ़े पराने लोक न परानी जगह् न अस कुतै बी जाचै उ'नें साढ़े पराने लोकें कन्नै फोटो खचाए दे हून किन्ने ज्याद म्हत्तवपूर्ण होने ओह् तुस मन्नी लेऔ कि में अपने दादे कन्नै फोटो खचाए दा हा पराना फोटो हा इमोशंस यादां फोटो खचाए उं'दे कन्नै अज्ज ओह् नेईं ऐ हून उ'नें फोटो गी दिक्खी दिक्खी ऐ उ'नेंगी चेता करदी रौह्न्नी होन्नी हां फोटो ओह् बी बड़े जरूरी न कुदै जन्ने होन्ने कुदै बौह्न्ने होन्ने कुदै खड़ोने होन्ने सब फोटोज दी बी बड़ी जरूरत ऐ चलो ओह् जियां मर्जी खिच्चे दे होन असें तुस मन्नी लेऔ कि हून अस कुतै जा'रने आं सानू जाना बी बड़ी जरूरी ऐ साढ़े कुतै परानी कुतै कापिज पेदियां होंदिया फोटोज दियां कोई बी पराना स्ट्रक्चर होंदा कुदै पराने फंक्शनस होंदे जियां जियां पराने उ'नें भेजे दे होंदे पराने समझी लेऔ स्कूलै च रिकार्ड होंदे फोटुएं दे ते उ'नें जेह्ड़े पराने स्कूले दा रिकार्ड होंदा उ'नेंगी छड्डियै अस नमें फोटो खचाइयै ते उ'नें अस मतलब पराने फोटो अस नमें बिच्च कनवर्ट करी सकने आंं लेकिन अस जेह्ड़े नमें फोटो न नमें फोटो गी छड्डियै अस पराने फोटो न्यू करी सकदे न फोटो पराना फोटो ते पराने गै होंदे भाई जे कोई किन्ने बारी समझाए हून सारे ओ डंगरो पराने फोटो पराने गै होंदे इ'न्ना कि मेरा सिर खाना नमें फोटज न पराने फोटज न आक्खेआ पराने फोटो जियां स्कूल दी कापी होंदियां जिद्धर बी जा'रने साढ़ियां परानियां यादां न फोटज कन्नै हून तुस जियां जा'रने तुस अपना अंतर दिक्खी सकने फोटज च कि केह् केह् फर्क ऐ उं'दे बिच्च एह् परानी फोटो ते एह् नमीं फोटो ओह् तुस सारा दिक्खी सकने एह्दे कन्नै तुस इक अपनी याद जुड़ी सकने कि हां भाई जी एह् दिक्खो इ'यां में एह् पराने फोटो बिच्च हा उल्लै मेरा शरीर इ'यै नेहा हा हां जी हून आह्ला फोटो दिक्खो ते हून मेरा शरीर इ'यै जेहा मतलब इक अस उं'दे बिच्च दा ओह् करी सकने हां डिफरेंस कड्ढी सकने हां इ'यां एह् दिक्खो भाई जी पैह्ले एह् हा हून एह् ऐ अपने घरा आहलें गी सनाओ भाई एह् दिक्खो नेईं जिम जान दा बिच्च दा केह् डिफरेंस होई गेदा बिच्च दा किन्ना फर्क पेई गेदा हून में मी केह् करां हून ओह् हून जियां में कुतै जन्नी होन्नी मीं पता पराने फोटो कन्नै मेरी किन्नी यादां जुड़ी दियां कुदै जाना होऐ कुदै बेह्ले बैठे दे होवो कुदै फोटज दिक्खने होन्ने ओह्दे पराने फोटो दिक्खयै किन्ने सारे जागी उठदियां न भाई एह् एह् फोटो स्हेई ऐ एह् हां भाई इ'यां फोटो चंगी पराने फोटो दी गल्ल गै बक्खरी ऐ भाएं चाहे कुतै राजे महाराजे दे फोटो हून अस अज्ज दे टाइम बिच्च फोटो खचाह्गे ते उ'ऐ नेहा होना हून अज्जकल भ्रावा बक्खरे चन्न लग्गी जाने न हां इ'यां फोटो हा पराने फोटो हे अजें मजा आई जंदा उ'नेंगी दिक्खियै भाई हां भाई एह् साढ़े राजे हे हां इ'यां होने चाहिदे पराने फोटुएं दी गल्ल गै बक्खरी ऐ अज्जकल दे फोटो अज्जकल दे फोटो बी बड़े गै शैल न भाई काले बंदे गी चिट्टा करने दी ताकत रखदे अज्जकल दे फोटोग्राफर फिल्टर जेह्ड़े चले दे न ओह् हो बत्ती बत्ती बगैर मैकअप करने दी कोई जरूरत गै नेईं ऐ फोटो खचाने ताईं फिल्टर लाओ इकदम फोटो शैल होई आई जंदा कोई जरूरत गै नेईं ऐ ही मते टिचर पिचड़ करने दी अपने बुथाड उप्पर मतलब इक ते बूथा बूथा बड़ा शैल ऐ मतलब बूथे उप्पर बी नेईं जाना होंदा बूथा बी कुतै करवाए दा होंदा मते मते फोटो खचाह्गे ते मते मता शैल होना मेकअप करियै जरूरी नेईं ऐ कि फोटोज शैल शैल गै आवै थोह्ड़ा करो शैल फोटो खचाओ ते चलदे बनो मता मता नेईं सोचना जिन्ना मता सोचगे उ'न्ना मता स्यापा होंदा इस लेई जदूं इ'न्ना सोच बचार करियै फोटो खचाओ मजे कन्नै जैशी मारो होर पराने फोटो बी शैल न नमें बी शैल न नमें फोटो बी अज्जकल दी टैकनालिजी इ'न्नी अच्छी ऐ कि अस मतलब पूरा अपने फोटो गी जूम करियै पूरा जेह्ड़ा पता लाई सकने जल्दी साढ़ी ऐसी टैक्नालिजी